آج سے قریب ایک سال دو سال پہلے میرے گاؤں میں بھی روڈ بہت خراب تھا کیونکہ میرے آنکھوں کے سامنے بہت گاڑیاں ایکسیڈینٹ کرتا تھا اور میں اپنا بارے میں بتاؤں تو جب پڑھنے جاتے تھے تو اس میں کیچڑ میں جا کے جانا پڑتا تھا اس کے بعد کپڑے خراب ہوتے تھے بہت سارا دقت کا سامنا پڑھنے جانے میں کہیں جلدی جانے کی کوشش کرتے تھے اس میں بھی نہیں جا پاتے تھے اس کے بعد پڑھنے کے لیے بھی جاتے تھے لیٹ پہنچتے تھے اس لیے آج کل کے دور میں روڈ صحیح رہنا ہی ضروری ہے بہت ایسا گاؤں ہے جس میں جہاں پہ روڈ نہیں بنا ہوا روڈ کے کارن بہت ای ہو جاتا ہے کیونکہ روڈ روڈ ہے تو سب کچھ ہے کیوں روڈ کی وجہ سے کتنا گاڑیاں کتنا گھر اجڑ جاتے ہیں کسی کتنا گھر برباد ہو جاتے ہیں اس کا کتنا ایکسیڈینٹ ہوتا ہے کتنا نقصان ہوتا ہے اس لیے آج کے دور میں روڈ ہر جگہ بننا چاہیے اچھا اور میں اپنا گاؤں میں بتاؤں تو میرا گاؤں میں تو ابھی روڈ بنا ہوا تھا ابھی بہت اچھا سے جاتے آتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو سودھا پڑتا ہے ہم کو اور اچھا ہم کو لگتا ہے جلدی چلے جاتے ہیں کہیں بھی جلدی جانے کا رہتا ہے تو چلے جاتے اور کپڑا نہ خراب ہوتا ہے کسی کو کسی کا اس لیے روڈ آج میرے گاؤں میں تو ابھی بہت اچھا روڈ بنا ہوا ہے اس لیے ہر گاؤں میں ایسا بننا چاہیے